हाँ हम जब छोटे थे तो यह खाँसी बहुत ज़्यादा आती थी खास तौर से जाड़े के दिन में तो उसमें हमारी जो माता थीं तो वह इलाज़ बताती थीं कि गर्म पानी करिए और उसमें थोड़ा सा नमक डालिए उससे मतलब कि गरारा करिए तो तब मतलब कि जब हम करते थे तो खास तौर से मतलब कि जब सोते थे खाना वाना खा करके खाने के बाद ओ उसको गर्म पानी और नमक डाल करके उससे मतलब उसको थोड़ा सा पीते थे और और और उसके बाद और बताई थी कि गुड़ खा लेना चाहिए तो गुड़ खाने से खाना खाने के बाद गुड़ खाने से मतलब गला साफ़ हो जाता है तो गुड़ भी मतलब खाते थे गुड़ खा करके मतलब कि कही थी कि पानी नहीं पीना है आप पान वह बिना पानी पिए सो जाओ जब सो जाते थे तो उसके बाद सुबह कुछ आराम मिलता था फिर दूसरे दिन फिर यही काम शाम को फिर मतलब कि गर्म पानी उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके खाना खाने के बाद मतलब पीते थे पीने के बाद मतलब कि गुड़ खाते थे गुड़ खा करके बिना पानी पिए सो जाते थे तो यह प्रक्रिया जब हम तीन चार दिन किए तो हमारा मतलब कि गला जो जो फँस फँस रहा था जो जुक़ाम हुआ था वह ठीक हो गया है तो हम कह रहे कि अंग्रेजी जो दवा है तो अंग्रेजी दवा से मतलब कि बिना पैसे मतलब कि गाँव घर की यह जो दवा है अच्छी दवा है मानी जाती है तो बहुत से लोगों की मतलब कि मैं जो यह गाँव की दवा है वह अच्छा काम करती है तो यह हम हमारा यही मतलब कि है मानना है कि तमाम मतलब कि कफ़ हैं सीरप है बाज़ार में मतलब महँगे महँगे मिलते हैं उसकी अपेक्षा मतलब कि आदमी या इन्हें ढंग से यह काम करे कि अगर सर्दी जुक़ाम हो रहा है नाक बह रही है और ज़्यादा मतलब परेशान है तो हल्का फुल्का बुखार भी आ रहा है तो वह यह यह काम अगर करे कि शाम को खाना खाने के बाद गर्म पानी करे उसमें थोड़ा सा नमक डाले वही मतलब कि पिए पीने के बाद गुड़ रख ले और गुड़ को थोड़ा सा मतलब कि जो खाना खाए खाना खाने के बाद सो जाए यह काम अगर तीन चार दिन आदमी कोई करे तो उसका हम हमको पूरा विश्वास है कि उसका गला मतलब साफ हो जाएगा सर्दी जुक़ाम भी ठीक हो जाएगा और यहाँ तक कि उसको हल्का फुल्का अगर बुखार है है तो बुखार भी ठीक हो जाएगा यह यह इस प्रक्रिया से तो यह मतलब कि इस काम को मतलब कि इस इसका प्रचार भी करना चाहिए और जो अगर गाँव के लोगों की जैसे आमदनी अगर कम है खुद माने दिक्कत में रहते हैं तो बाज़ार में मतलब कि डॉक्टर के पास जाने से महँगा मे सिरप लेने से यह अच्छा है कि वह मतलब कि गाँव के ही माने कि यह जो गाँव घर में मतलब कि मिल जाता है गुड़ वग़ैरह मिल जाता है नमक है ही गला भी गर्म पानी करके या इस इसको ठीक से करे इसके साथ साथ मतलब कि थोड़ा सा परहेज़ भी करना पड़ता है परहेज़ करना है कि कि आपको ठण्डे पानी से मतलब कि कम नहाएँ गर्म पानी करके नहाएँ तीन चार दिन यह यह काम करना पड़ता है और ठण्डा से मतलब बचें और ज़्यादा मतलब कि ई बहुत सुबह बहुत ज़्यादा न उठें जब तक तबियत ठीक न हो जाए और तो सुबह मतलब कि सूर्योदय का सुबह एकाध घण्टा मतलब कि उसको घाम भी लेना जरूरी हो जाता है जाड़े के दिन में तो इससे उसकी तबियत मतलब ठीक रहती है और इस इसके और और है कि उसको और अगर तबियत मतलब कि इसके इसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रही है अगर आपका मतलब कि गला मतलब कि बैठ गया है या खाली खाँसी सूखी खाँसी हो रही है और नहीं ठीक हो रही है तब जा करके आपको अच्छे जो प्राथमिक जो चिकित्सालय है आपके मतलब कि नजदीक शहर में या कस्बा देहात में तो वहाँ जाकर मतलब दिखाना चाहिए कभी कभी मुझको यह ऐसा भी होता है कि यह जो गाँव के जो ये तमाम नुस्ख़े हैं जो ये बताए हैं उपाय बताए हैं उससे मतलब ठीक नहीं हुआ तो तब हमको मतलब लाचारी में जा करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर दिखाना पड़ा तब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जब हम दिखाए तो वहाँ मतलब कि डॉक्टर ने बताया कि नहीं आपकी जो खाँसी हमने देखी सूखी खाँसी हो गई है और यह अब इ इसको बिना दवा से बिना इलाज़ किए ठीक नहीं हो सकती है तब हम जा करके डॉक्टर को मतलब डॉक्टर जब दवा लिखे और सरकारी अस्पताल में दवा किए दिए तब जा करके मतलब कि यह एक प्रक्रिया एक एक एक बार हुई है खाली देखिए आमतौर से तो मतलब कि जो हल्का फुल्का सर्दी जुक़ाम होता है गला फँसता है तो यह इसी से मतलब कि ठीक हो जाता है घरेलू उपचार से ही लेकिन जब हम हम तो इसके साथ यह भी कह रहे कि जब पहले शुरुआती दौर में आपको यही काम करना चाहिए घरेलू इलाज़ ही करना चाहिए जब घरेलू इलाज़ से आपका ठीक नहीं हो रहा है तब जा करके मतलब आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मतलब कि डॉक्टर को दिखाएँ और दिखाने के बाद आप कायदे से इलाज़ करें तब जा करके आप मतलब कि ठीक है यही उपाय है शुरुआत में अब घरेलू इलाज़ ही मतलब कि बेहतर माना जाता है और इससे आपका पैसा भी बचेगा और और जब नहीं ठीक होगा तब जा करके आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उसके आगे मतलब कि अच्छे से डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है